हा मां मुंहिंजी बाईक ते सभिनि खां कठिन रस्ता तइ कयां आहिनि मूंखे हिक खां ॿिए हंधि वञिणो हुजे त मां पंहिंजी बाईक ते जाम अहिड़ा रस्ता जेके आहिनि जिते गाॾी हलाइणु जाम मुश्किलु आहे होड़े रस्तनि था बि मां पंहिंजे स्थान ते वियो आहियां अॼ खां घटि में घटि अठ ॾह साल अॻ जी ॻाल्हि आहे तॾहिं पाण असां कच्छ में आदिपुर में रहंदा आहियूं हितां खां लखपत वञूं था ऐं या हाजीपीर वञूं था उहे रस्ता जाम ख़राब हुआ हाणे त हूअ रस्ता जाम सुठा ठही विया आहिनि कंहिं ॾह साल अॻ मां पंहिंजी बाइक खणी करे लखपत वियो हुअमि तॾहिं रस्ता सभु खॾे खुॿे वारा रस्ता हुआ रस्ता हाणे जाम सुठा ठही विया आहिनि तॾहिं रस्तनि ते खॾा खुॿा पथर ऐं जाम खली खचे वारा सन्ही पटिरीअ वारा रस्ता हुआ तॾहिं मां पंहिंजी बाइक ते आदिपुर कच्छ खां वठी लखपत वियो आहियां हू हितां खां आदिपुर खां वठी लॻभॻि मां सम्झा थो ॿ सो जहिड़ा किलोमीटर आहे हुन में टीह चालीह किलोमीटर त रस्तो जाम ख़राब हुओ हू रस्तो बि मां पंहिंजी बाइक ते तइ कयो आहे हरिओम